कतय सहरसा जिलामे सहरसा जिलामे सर अबैके रास्तामे सात किलोमीटरके बाद सर वनगाँव बाबाजीके स्थान छियै बाबाजीके बहुत पैघ महिमा रहै बाबाजीके मेन घर भेलै परसरमा लेकिन वनगाँवमे बहुत दिन रहलखिन तऽ हुनकर जे छै से ओतय जे छै से घरसभ छै ओतय मन्दिर तन्दिर छै खूब भव्य मन्दिर छै बाबाजीके बहुत पैघ कृपा छै ओहिसे कनिटा आगाँ बढ़बै तऽ तीन किलोमीटरके बाद एकटा रास्ता चलि गेलै हेँ अहाँके उत्तरके तरफ ओतहि कन्दाहा छै सूर्य भगवानके मन्दिर छियै ओ विश्वकर्माजीके बनाएल मन्दिर छियै ओतय जे छै से सूर्यके रवि रविकेँ पूजा कयल जाइत छै ओना पूजा तऽ रोज होइत छै लेकिन रवि रविकेँ विशेष पूजा होइत छै एकटा ओ भेलै ओहिसँ तीन किलोमीटर इम्हर एबै तऽ अहाँकेँ महिषी छै महिषीमे जे छै से उग्रतारा छथिन आ मण्डन मिश्रके नाम तऽ बुझले हैत महिषीएके मण्डन मिश्र रहथिन जकरासँ आदिगुरु शङ्कराचार्य शास्त्रार्थ केलखिन रहए हुनकर एकटा खाली जमीन जगहसभ सेसभ छै ओकर बाद जे छै से तारा स्थान छै तारा भगवती जिनका वशिष्ठजीके ओ आराध्य देवी रहथिन वशिष्ठजीके जे छै से आशीर्वाद रहै एतय उपलब्ध भए जेतै लोक जे अहाँके घुमाए देत घुमबैवला जे घुमाए देत अहाँकेँ हँ निश्चित एतय रहैत छै आदमी जे अहाँकेँ बाहरके टूरिस्ट सभकेँ जे घुमा फिराके पूरा देखा सुना देत कि कतय कीसभ नहि छै ओहिसँ कनिटा आगाँ बढ़बै तऽ कोशीकेँ कातमे कारूबाबा छथिन अहाँ अबियौ ओकर बाद एलाके बाद अहाँकेँ कोनो तरहके एतय दिक्कत नहि हेतै अहाँकेँ तारामाइके मन्दिरमे पूजा जे भी विधिवत छै पूजा पान प्रसाद भोजन सभके व्यवस्था एतय जे छै टूरिस्टके सेवाके लिए किछु जे छै से आदमी छै जे मदद करैत छै या कारूबाबा कोशीके कातमे छथिन कारूबाबा हुनको पूजा ओतय चूँकि सन्त रहथिन लेकिन हुनकर महिमा रहै असीम तऽ हुनकर पूजा पाठ कयल जाइत छै हँ अहाँ अबियौ आ आबयसँ जे छै से दू चारि दिना पहिने बता देबै तहन जे छै से हम रही तऽ रही नहि रही तऽ

ठीक अइ अगल बगलमे जे छै से सहरसामे ढेरी जगह छै सहरसामे उतरलाक बाद अहाँ देखबै जे मत्स्यगन्धा छै रक्तकाली मन्दिर भेलै ओकर बाद इम्हर जेबै बल्वाहटमे जे छै से मटेश्वर धाम छै कारूबाबा स्थानसँ कनिये टा जेबै अहाँकेँ दक्षिण तऽ नकुटेश्वरनाथ छै ओकर बाद कनिटा पश्चिम दाबबै तऽ ओतय जे छै से ओ भए जाइत छै अहाँकेँ कनिए दोसर डिस्ट्रिक्ट लेकिन नजदीके छै कुशेश्वर बाबा छै अबियौ अहाँ एक बेर अबियौ ओकर बाद देखियौ की होइत छै जी जी ठीक